आमच्या गोंयांत चड भाटां बागायती आनी भातांचीं शेतां आशिल्ल्यान हांगा चडशी सगळी कडेन शिपणांवळ आसा थोड्यांगेर ना ते सादेंच कळशांत किंवा पाटाचें उदक सुपारींच्या पोंयानीं माडाक माडयांक शिंपतात शिवाय बांयक पंप लावन उदक शेतांत सोडटात गोंयांत चडश्यां भाटांनी स्प्रिंक्लराचोच वापर करून शिंपणावळ चलता ह्या शिंपणावळीक नाल्ल सुपाऱ्यो केळीं भाजयो मिरयां ह्या सारकी पिकावळ गोंयांत लोक घेतात बऱ्या तरेची शिंपणावळ आशिल्ल्यान गोंयांत बागायती पीक तशेंच भाताचें पिक भरपूर येता शिवाय देवान गोंयकारांक भायलें वातावरणय बरें दिल्लें आसा देखून गोंयकारांचें उत्पन्नय बेस बरें आसा